ہیلو جی کون لائبریری سے بات کر رہا ہوں کون سی بک سر اچھا ہندوت کی بک ہے جی جی وہ ایشو ہو جائے گی جی سر بک تو اویلیبل ہے لیکن ابھی آج کل دیوالی کی چُھٹی چل رہی ہے تو لائبریری آج کل بند چل رہی ہے ابھی دیوالی کے بعد لائبریری اوپن ہوگی دوبارہ سے دیوالی کے دوسرے دِن سر یہ ہو سکتا ہے کہ اِس بار چودہ تاریخ کو لائبریری اوپن ہو جائے گی

بک تو اویلیبل ہے سر صرف یہی بک چاہیے اور بھی کوئی بک چاہیے سر اچھا سر بک وہ مل جائے گی لیکن ابھی تو نہیں مل پائے گی اور جب لائبریری اوپن ہوگی اُسی وقت مل پائے گی آپ بک کتنے دِن کے لیے لینا چاہ رہے ہیں اچھا تو پر بک آپ کے دو سو روپے لگیں گے وہ بک آٹھ سو روپے کی آتی ہے سر ہاں فورٹین تاریخ کو آ جائیے گا لیکن تھوڑا ٹائم سے آئیے گا کیونکہ دس بجے لائبریری اوپن ہوتی ہے اور شام میں چھ بجے سے پہلے پہلے لائبریری آف کر دی جاتی ہے بند کر دی جاتی ہے اوکے سر تو آپ آ سکتے ہیں اور آپ کچھ امپارٹینٹ کاغذ ہیں جس کو ہاتھ میں لے کر آنا ہوگا آپ کے لئے ایک سیکنڈ آدھار کارڈ ہو گیا اور آپ کا اگر فوٹو ہوں تو پاسپورٹ سائز دو فوٹو لے کے آئیے گا سر تو اُس سے ہو جائے گا سر اوکے سر تھینک یو